लॉक डाउन में हम लोग यानी जो पकाने की कोशिश कर रहे थे वह नहीं होता था लेकिन फिर भी क्या करें हम लोग क्या बनाते थे क्योंकि जो लॉक डाउन में हम लोग को बाहर नहीं जाना था यानी हर मनुष्य को बाहर नहीं निकलना था इसीलिए लोग नहीं निकलते और हरा भरा भी सब्ज़ी का उपलब्ध नहीं हो पा रहा था इसीलिए हम लोग अपना स्वाबीन का भी सब्ज़ी बना लेते थे या बेसन को पिसवा कर रखते थे और उसको भी बना लेते थे या अपना जो घर में जो रहता था उसका भी प्रयोग कर लेते थे जैसे किसान के घर में तो आलू सब भी रहबे करता है तो अपना बना लेते थे और अपना क्या खाते थे इसी तरह किसी क तरह समय अपना लोग हम लोग पास करते थे क्योंकि यह एक भयानक बीमारी ही बन चुका था क्योंकि हर मनुष्य के दूरी रहना पड़ता था इसीलिए ताकि बीमारी दूर रहे और लॉक डाउन में लोग मास्क का भी प्रयोग करते थे ताकि एक दूसरा से दूरी बना कर रखना और सही सलामत रहना चाहिए यह सभी क्या था एक भयानक बीमारी ही था जिस पर सरकार ने इस पर क्या किया खुराक भी चलाया टीकाकरण भी किया और टीका का परयोग किया जो सुई लोग लेते थे जिसका भी क्या हुआ रोकथाम हुआ यही सब लाक लॉक डाउन में हो गया लॉक डाउन के कारण बहुत जगह छतिग्रस्त हुआ भयानक बीमारी के कारण मनुष्य सबका क्या हुआ मृत्यु होने लगी इसीलिए हम लोग लॉक डाउन में अपना सही सही से रहते थे सही समय पर साबुन से हाथ धोना या बहुत तरह के ऐसा भी जो हम लोग क्या था हाथ धो धा कर अपना साफ़ सफ़ाई पर रखना पड़ता था यही सब लॉक डाउन में हुआ ऑप अब तो यह सब रोक थाम हो गया है अब भी अभी भी कुछ है प्रभाव लेकिन पहले के अपेक्षा क्या है अब सही चल रहा है यही सब होना चाहिए क्योंकि लॉक डाउन भी क्या है एक भयानक ही महाग्रह है जिस तरह चंद्रग्रहण और सुर्ज ग्रहण होता है उसी तरह क्या था एक ग्रहण ही था लेकिन यह क्या बन गया यह लॉक डाउन जो है एक इतिहास बन गया इसीलिए इसमें बहुत से लोक कष्टदायक भी बने बहुत से लोग अच्छा भी रहे लेकिन क्या हुआ यह एक नाम परसिद्ध हो गया लॉक डाउन में हमें अभी भी यह एक बीमारी के ही रूप में नाम से पर्सिद्ध हो गया लेकिन हम लोग इस पर क्या करेंगे रोक थाम करेंगे अपना रख रखाव रहेंगे इसमें तो यह भी आ जाता है साफ़ सुथरा भी पर ध्यान देना चाहिए ताकि क्या होगा यह लॉक डाउन तो मालूम होता है जो एक बीमारी है लेकिन पका कर लोग गर्म पानी भी क्या करते थे पीते थें ताकि यह सब दूर रहे इतना ही नहीं वह जो छाल होता है क्या कहता है वह वृक्ष का जो छाल होता है उसका जो लाते थे लोग उसको उबाल कर और वह भी बहुत लोग पीते थे ताकि क्या हो यह बीमारी से क्या हो रोक थाम रहें आस पास में अपना यह सब सबसे अपना घरेलू उपयोग त गर्म पानी ही था जो लोग क्या करते थे इसका प्रयोग करते थे और खाना भी पकाते थे तो गर्म पानी करके ही अपना ध्यान पूर्वक अपना घर में ही रहते थे और अपना पकाके खाना है और क्या करना है रहना है गाँव में और देहात में तो इतना उपलब्ध था जो लोग इतना परेशानी कम होता था जो पका लेते थे और खा लेते थे घरेलू भी सामान और मिल जाता था लेकिन बड़े बड़े शहर में और बड़ी बड़ी जिले सब में भी यह सब क्या क्या दिक्कत था लेकिन यह सभी क्या हुआ टल गया अब यह सब नहीं रहा अभी भी कोशिश लोग करते रहेंगे इससे यह नहीं जो खत्म हो गया है लॉक डान भी क्या है एक समस्या का भी क्या था समाधान तो हो गया है लेकिन यह यह अभी भी नहीं समझे जे यह सब का भी सामना नहीं करना पड़े इसीलिए यह सब पर ध्यान देना चाहिए इसमें भी यह पॉइंट आता है जो साफ़ सुथरा भी लॉक डान का अगर हम इसका का प्रयोग करेंगे तो वह समय हम लोग को झेलना नहीं पड़ेगा